موبائل بھی ایک ٹیکنالوجی کی طرح ہے چوں کہ موبائل کے ذریعے سے کسی کمپنی میں جانا ہو تو اس کے بارے میں سرچ کر کے کمپنی کا نام کہ اس میں کس طرح کے کام ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں کیا جاتا ہے یہ ساری چیز موبائل کے ذریعے سے پتہ ہو جاتا ہے تو موبائل کے ذریعے سے بہت ساری مدد ملتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جیسے مجھے غازی آباد جانا ہے تو میں موبائل کے ذریعے سے چیک کر لیتا ہوں کہ کس گاڑی میں کتنی ٹکٹ ہے بک ہے یا خالی ہے اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے اسی طرح چیک وغیرہ کرنا اور کسی جگہ جانا ہو اس کا موبائل کے ذریعے سے ویڈیو دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں کی وہاں کا جگہ کس طرح کا ہے یا نہیں ہے اچّھا ہے یا بیکار ہے اسی طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے سے موبائل موسم کی جانچ ہو جاتی ہے کہ موسم سردی کا موسم ہے گرمی کا ہے یا بارش ہونے والی ہے یا کس طرح کا وہاں کا موسم ہے یہ تمام چیزیں جو ہو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے